یہ زبان دوسری زبانوں سے اس لیے اچھی ہے کیونکہ کیونکہ یہ زبان بہت خوبصورت ہے اور اور یہ زبان اور یہ زبان بولی جاتی ہے اور یہ زبان بولنے کے بعد کوئی بھی بھاسا مطلب ہمیں ہندی بھی آتی ہے اردو انگلس بھی آتی ہے لیکن اردو پرھنا جیادہ اچھا لگتا ہے اور جیادہ بہتر بھاسا ہے اور ان کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس میں پڑھنا بھی چاہیے اور اس بھاسے میں جو بھی تعریف کی جائے کسی کی بھی یا ساعری کیا جاتا ہے یا نظم یا غزلیں کچھ بھی اگر اس میں کیا جاتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے اگر ہم اس اردو زبان میں اور کسی کو ڈانٹے بھی کسی کو ڈانٹتے بھی ہیں تو بھی اچھا لگتا ہے یہ بھاسا بہت خوبصورت ہے اور اس بھاسا کو اور اس کو اس لینگویج کو پڑھنے بھی چاہیے انسان کو پڑھنے بھی چاہیے اور ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے ہمیں اس ہمیں اور بھی لینگویجیں آتی ہیں لینگویز آتے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن اردو اردو کی بات ہی کچھ اور ہے ان کی کھوبصورتی اور ان کی جو بھی اس میں جو بھی شاعری کیے جاتے ہیں تو کیسے سامنے والے کو پسند آتا ہے اور سامنے والا ان کی جم کے تعریف بھی کرتی ہیں یہ بھاسا بہت کھوبصورت ہے ہم چاہتے ہیں جیسے ہمیں پسند ہے یہ بھاسا ویسے اوروں کو بھی پسند آئے اور اس اور اسے پڑھنے کی کوشش کرے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور اس بھاسا کو اس لینگویج کو اوڑ اچھے سے اور سب اپنائے ان کو اور سب اسی اردو کو سمجھیں اور ان کو پڑھنے کی کوشش کرے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرے ہمیں یہ بھاسا بہت پسند ہے